जय झूलेलाल मां चाहियां थी छा अॼुकल्ह जे ॿारनि में जेका रुची आहे वॾनि में बि जेका रुची आहे कला खेत्र में जीअं चित्रकला आहे जीअं संगीत आहे जीअं नृत्य आहे सभिनी खे वधारो ॾियण खपे और जीअं त अॼुकल्ह सभु डिजिटल आहे हुननि खे इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में गुरु जेके बि हुननि जा गुरु आहिनि उन खे रिकॉडिंग करे पोस्ट करणु खपे इंस्टाग्राम में यूट्यूब में फेसबुक में जीअं त हुननि जेके लाइक्स जेके बि लाइक्स मिलनि जेके बि हुननि खे जीअं प्रोत्साहन मिले मूं माण्हुनि खे ख़बर पए और माण्हू बि और जेका असांजी सरकारु आहे हुननि खे प्रोतसाहित कनि जीअं जीअं उहे अॻियां वधंदा जीअं जीअं हुननि माण्हुनि खे ख़बर पवंदी तीअं तीअं सरकार खे बि हुननि खे मदद करणु खपे हुननि जी रुची में रुची वधाइण खपे कला खेत्र खे जे माध्यम खे वधाइण खपे असांजी देश में कलाउनि जी ऐं कलाकरनि जी कमी न आहे मां चाहियां थी छा हिन के जेतिरी डिजिटल करणु खपे और जेतिरा बि गुरु रखनि सभु उन्हनि जी बि पोस्ट करणु खपे इंस्टाग्राम में यूट्यूब में स्टेटस में जीअं हुननि खे बि रुची अचे सिखारण जे लाइ असांजी सरकार खे जेकी क़द्रु थी सघे ओतिरी कलाकारनि खे ऐं कला स्कूलनि में बि ऐं सभु स्कूलनि में कॉलेजनि में कलाकारनि के प्रोत्साहन करणु खपे और सरकार खे मदद करणु खपे